हमे सहरसा गाँवमे छी लेकिन हमरा गाँवमे सड़क सब बनैया ओने बढ़िऑं बनलैया हम सब उपटिके एने एलहुॅं हैॅं से हमर सबके रोड यऽ टूटल से एगो बॉल माँगै छी से हमरा सबकेँ बॉल अथी इन्वेर्टर बला नहि दै यऽ से पोखरि सब जे यऽ से पोखरिओ सबमे गन्दा छै तऽ ओकरा अपन घाट बनाए देथिन तऽ हमरो सबकेँ छठि मैया मे बहुत हाथ उठबैमे बढ़िऑं हैतियै तऽ नहर पर छै नहरमे तऽ पानि छै लेकिन नहरो साफ नहि छै नहर ओने कनी मनी छै बढ़िऑं छै तऽ ई सड़क तऽ टूटल छै तऽ सड़क बनाए दैतियै तऽ आओर हमरो सबकेँ बढ़िऑं हैतियै आ पोखरि पर कनीटा सीढी सब दए दैतियै तऽ हाथ उठबैमे बढ़िऑं होइ छै लोक नहाय सोनायमे

आओर इनारो छै इनारोके गन्दा केने छै तऽ इनारोके सफा सफाइ करतियै तऽ ओहो सब लोग बढ़िऑं रहै छै गन्दा से नीक रहै छै तऽ